हिन्दी भाषा की कुछ आम वाक्यांश और मुहावरें हैं आँख दिखाना डराना आँखें दिखाकर माँ अपने सारे काम करा लेती है नजर चुराना अपनी गलती पर शर्मिंदा होना श्याम से जब चोरी के बारे में पूछा गया तो वह नजरें चुराने लगा आँख का तारा बहुत बहुत प्यारा अप बच्चे माँ की आँखों के तारे होते हैं नजरें फेर लेना अनदेखा करना कुछ लोग काम निकलते हैं निकलते ही नजरें फेर फेरने लगते हैं आँख पर पर्दा पड़ना सच नहीं जानना ममता की आँखाें पर पर्दा ओड़ पर्दा पड़ गया उसे विनय का झूट नहीं दिखता